आं बर' बर'नि फिसा जानायलाय मानि गुबुन लोंग्रा जाग्राखौथ' आं जेबो रोंला मानि आं जौखौनो संनानै जाग्राखा खाय मानि जौखौनो बानायनो गोरों आरो आङो रोंगौ थारमानि बेफोर जाहैबाय मा होनो एमाव देनांगौ खानथाल बिलाइ आमफ्राय थालिर बिलाइ आमफ्राय दंफां राखेब मोखोना बिलाइ बेफोरखौ होनानै मानि देग्लिनांगौ देखांनानै उवालाव गाइहेनजों देखांनानै बेखौहाय दैजों नानांगौ थिखसे नानाया आरो मोजां जानांगौ नाखांनायनि उनाव दोखो दोखो गल खालामखांनाय नाखांनायनि उनाव बेखौहाय मोजाङै आरोबाव आखाइजों सिथम बावनांगौ सिथमनानै मा होनो फिसा फिसा फिसा फिसा गल गल फिस फिस फिस लारुआ जेरै बानायो बेबादि बानायबावनांगौ बिदि बानायखांनायनि उनाव बेखौहाय मा होनो माबायाव ओह ओह साल दावखुमै इखौ सानदांगायाव दोनानै बिनि सायावहाय बेखौहाय आराम एमाव फुनबावनानै आराम माबानानै बेहाय मोनसे मोनसे फिस फिस मानि बाहाग खालामनानै दोननाय जायो आरो बावहाय दोननायनि उनाव बिदिनो ओह बोथोरा गरमबा साननै बा हरनै बिदिजोंनो बेखौहाय बोखांनो हायो बा बोखांनाय जायो आमफ्राय मा होनो बिनि उनाव ओह हरनैसो थानायनि उनाव जोङो जेखौनाखि जौ होनानै जोङो बाहायो बा जोङो लोङो बर' माहारि जानानै जों निजे निजे जों गुबुनि जौखौ जों बारा बाहाया ओह जों गावजोंगावनो बिदिनो बानायलायो बानायलायनानै गावजोंगावनो बायह्रायाव खस्थ' मावनानै फैनानै बा न'नि बारियावनो जों खस्थ' मावखांनायनि उनाव मोनाफ्राव जोङो बेखौनो लोंनाय जायो नालाय जोङो एखायनो बेबादि गावनो खुइख खयारि खालामनानै बोरैबा जागोन होनानै देहानि थाखायबो सेब जायो एफोरनि थाखायनो जोङो बेबादि रोखोमनि बानायनानै मानि न'खर खुंनायाव जोङो बाहायो आरो बेहाव बिखौ मोजां माबानो थाखाय जखुनु मेंनानै सानाय सुनायखौ जाहाथे बावगारनो थाखाय सानाय सुनाय निफ्राय जेनोबा जों रैखा मोननो थाखाय बेबादिनो बानायनानै जोङो बाहायनानै जों बे जौखौ लोंनाय जायो आरो माने बेखौ इमाव फुनबाय ओह इंखुर बा मायरं माबा खोन्दा माय जावखोन्दा बेफोरखौ जोङो संबाय आमफाय संनानै दैखौ जेसेबां जखानि होनांगौ ओंखामनिफ्राय एसे बांसिन होनांगौ होनायालाय आमफ्राय आराम एरनबाय एरनखांनानै मा होनो एरनानै फ्लासथिक आव आराम बबाय बनानै एसे गोजां बोथोरबा माबायाव दुङा सुवा आखाय दांनो हानाय खिनि समावनो फुनबाय आमफ्राय माबाबा गोलोम बोथोराबा फुरा दांसारनो हानाय गुसु जाबा फुननानै होबाय आमफ्राय एमावखौ सार सार फुननाय माने इमावखौ सारसननानै होबाय आरो आमफ्राय एमाव सारखांनायनि उनाव ओह माबाबाय बेखौ आराम खोबनानै मोनसे साबफा मोजां जायगायाव जोङो बेखौहाय खोबनानै दोन्थ'बाय आरो आमफाय दोनखांनानै सोरबाया बिदिनो मालाबा गरम बोथोराव आखानायैनो सानसे हरसे जोंनो मानि बेखौहाय बोखांनानै सोनाय जायो आरो मोनसे साबफा मोजां थौआव बा दोआव जोङो बेखौ सोयो आरो बा आं सोयो आरखि आमफाय सोनानै बेखौ जाहाथे बेयो बार ओंखारनो मोना हयथ' बेयाव लेथ्रा गोलैनो मोना बा लेथ्रा एम्फौ एनला बेयाव हाबनो मोना बेनि थाखाय जोङो बेखौ मानि साबफा ओह दाखिनि खोबनानै दोनबाय आरो थे नो दाखिनि खोबनानै दोनबाय आमफाय बिनि उनाव बियो हरनै बा हरथाम बिदिजों बियो मुजिब्ला बा एक सबथा सोबा एक मास जोंबो दाङो ओजों नों फाननायनि थाखायबा बिदिनो सान हरसेबा हरनैजोंनो थाब फैसा नांगौ नालाय जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो खिन्थु जोङो बैसागुनि थाखाय लोङोब्ला ओम बैसागुनि थाखाय जोङो मावोब्ला बे माबाखौहाय ओह बिराथ मोजां सुबाय सुनानै लाइयाव लायजौ थालिर लाइयावहाय माबाबाय गुसु आराम फोरानबाय आमफ्राय माबाबाय एरनबाय एरनायनि उनाव एसे दुङा सुवा जाबा एमावखौ फुनबाय आमफ्राय बिनिफ्राय हरसेबा हरनै हरथाम नाङो सोरबा एमाव एसेल' फुननाय जायो नालाय बैसागुनिखौ मायब्रानिखौ अब्ला मानि बेखौ जेलानाखि हरनै बा हरथामजों बे मुजिनाय सोजासे बिदै ओंखारबाथाय बेखौ थारमानि जोङो सोबाय आरो माबायाव ओह मोनसे थौआव बा दोआव सोनाय जाबाय आरो सोनानै बिदिनो मैला नांनो हायि बादि बा माबा बेमफोना हाबनो हायि बादि खोबबाय ओमफाय खोबनानै आराम जिहोबाय आमफाय आराम मुजिहोनानै बिदिनो बैसागुयाव जोङो लोंनाय जायो गाजा गोमजा जोङो न'खरैनो मा होनो फिसा फिसौ लाखानानै फुङावनो फुंजा हानजा संखा खावखा जा खिनि मा होनो ब्रेखफास बा माबा बेखौ उदै फुल मोजां जाखाबाय लोंखाबाय जाखांनायनि लोंखांनायनि उनाव जोङो दुगैयो फुंआव दुगैखायो दुगैनाया दुगैयै लोबै जाबाय संबाय खावबाय जाबाय लोंबाय बिदि नयथा साराय नयथासोबाथाय गामिया एसे गिदिर नालाय आमफाय जोङो बयनिबो न'आव हाबनांगौ हिसाबै जोङो मानि फेमेलि यैनो जों माबा माबायो जों बिदि सानसे बा साननै सिगांनो जोङो बे बैसो बैसागुखौ बोसोराव खेबसेल' नालाय गोगोम गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोङो रेदि जाखायो आरखि जोङो रेदि जाखायो रेदि जानायनि उनाव ओह दाव अमा बेदर माबा माबिफोरखौ जोङो फोरानना लाखायो सोरखौबा गोथाङै जानागौ दं गोथाङाव बिदिनो साननै सानथामनि सिगां जोङो थयारि खालामखायो खाफ फ्लेट बाबो जों गासिबो मा नांगौ जिरायग्रा निफ्राय लोंग्रा निफ्राय जाग्रा निफ्राय फैसा निफ्राय थाखिनिफ्राय जोंनि बर'नि खालसार खेबसेल' गोगोम जाखायो नालाय बैसाग होनदों बैसागनि एक थारिक बेखौनो जोङो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोङो बैसागु होनानै जोङो सानना लायो बावसो जोङो गोगोम जायो बेनि थाखाय जोङो ओरैबादि मोजां संखायो ना जौखौ गोदै गोथाव आमफाय मानि लोंबाय थाथाव थाव लोंबाथाय लोंबाय मानि ओरैबादि लोंफ्लांगोन ओरैबादि एनथारेस लाफ्लांगोन बेफोरबादि मानि बिराथ गोथाव संनो रोंगौ आरो आङो बा जोङो आरखि जोंबो गुबुनफ्राबो रोंगौ बिदिनो आंबादिनो सङो आंबो बिराथ गोथाव सङो आरो आंनि संनायखौ बयबो खोना मोनलोंबाथाय बाखनायो मानि उमुखनि जौआ एरैबादि गोथावसिन जायो दस्रायाबो मोजां रोंबाबो मानि बिनिफ्राय मानि आं बांसिन रोंगौ आरो आं बांसिन रोंगौ नालाय आङो दा बिदिनो खोनथाना लानाय दुगा खोनथानानै लानाय बादि जायो आरो मानि गोदै गोथाव जायो होनानै गोदैखौथ' बयबो मोजां मोनो नालाय आमफ्राय बिदिनो जों फिसा फिसौ लानानै नयथा सारे नयथा फोरनिफ्रायनो जोङो स्टार्थ खालामो बिदिनो मा संनो ओह फुङावबो जों जाखाबाय आमफ्राय बिदिनो बैसागुनि रायजो राजाफोरनि थाखायबो जोङो आराम बिदिनो नाबो संगोन बेदरबो संगोन सोर ना जायो सोर बेदर जायो बेफोरनि थाखाय मानि जों एरैबादि थैयारि खालामखायो सोर मा लोंनो आमफ्राय सोरबा गोरान लोङोबा बेखौबो जोङो मानि ओह मायरं एंखुरखौनो जोङो आलदा संनानै गोरान लोंग्राफोरनि थाखायबो जोङो मानि बिखौ बिदिनो संबाय ओमफ्राय संनायनि उनाव बे एमाव फुनबाय एमाव फुनानै होनबा बे गोराननि थाखाय गोसा ओंखारनांगौ नालाय बेखौ मानि एमावखौ बांसिन होनाय जायो आरो एमाव मानि बै दंफां आं सिगाङाव बुंबोदों ना ओह दंफां राखेफ एमाव ओह दंफां राखेफ खानथाल बिलाइ थालेर बिलाइ आमफ्राय र' मोखोना बिलाइ मोखोनाखौ मोखोना बिलाइ बे मोनब्रैखौ होथारनांगौ आरो बे मोनब्रैजों एंखुरजों बे मोनब्रै मुलिजों बिफांनि मुलिजों इंखुरजों बा मायरं गोरलैजों जोङो बिखौ उवालाव गायहेनजों देग्लिना लानाय जायो बेखौनो जोङो होनो एमाव बे एमाव नङाबा खिन्थु जै होनाया जाया दे रायजोफोर मानि एखेबारि खमफालसारि बे एमावखौ होथारनांगौ आरो बे माबायाव जौआव होनबासो मानि बियो जौनि महर जागोन आरो बिदिनो बैसागुनि मायब्रानि बयबो जेनेरेल बिदै लोंनायखौ एमावखौ एसेल' खावसेबा सैसेल' होनानै बिदिनो दस किजि साथ किजि बा दस किजि याव खावसे होबाय बिदिनो फास सय किजि फ्राव सैसेफोर होबाय आरो बिदि होनानै आराम खालामनाय जायो खिन्थु नैबे गोराननि खेथ्र' फैयोबा गोरानावहाय माबाल' होनांगौ जायो उम सेरसे सेरसेयाव थाइसे खरि होनांगौ जायो गोलोम बोथोरबा जेनोबा सेरबाखौनो संबाय बिनिथ' बुरजा मावनो हाया नालाय दै होलाय मालाय उसियोना थौ थिखोनो हायाबो जायो थौ गिदिरजोंथ' खोथा गैला मानि थिखोनो हाया जायो आरो सेरबानि बाराबा मानि सेरबा बा सय किजि जाउन हिसाबावहाय बिदि खालामनाय जायो आरो होनबा बावहाय मानि एमावखौ बुरजा होसिननाय जायो मानि बेखौ मानि गोरान गोसा लुबैयोना हौवाफ्राथ' लोंनायाव हिनजावफ्राबो लोङो सोरबा सोरबा बिदै लोंनो बायो गेस जायो होनानै होनबा बे गोरान बाहायनायावहाय जोङो एमावखौ बुरजा होनानै मानि संनाय जायो आरो बै गोराननि थाखाय बा बावहाय गोरानाव गोदै गोदै गोसा ओंखारबाय आरो एमावआ बुरजा होबाय नालाय बे गोसा बुरजा ओंखारबाय बिदिनो सेरबायावहाय गंबा बा सयथा साथथा ओंखारबाय मालाबा एमाव मोजां बा इंखुर मोजांबा बिदिनो संनानै जोङो बैसागुखौ ओरैबादि गोगोम बे जौजोंनो जोङो फालिनाय जायो आरो जौ होननाया बिदिनो मानि बे एमावनि माबाजोंनो बेजोंनो बारा लोंबाथाय फेयो फेनानै मा होनो सोरबा सोरबा खर' सानाय मोनो सोरबा सोरबा सानाय मोना जाय जाय मानि थोजासे थोजासे जायफ्रा मानि सोरबा सोरबा बाहायनो रोङिया गाज्रि बाहायनो रोङोबा मोजां बाहायनो रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि गुबुनफ्रा सोरबा सोरबाथ' बाहायनो रोङा आरो जौ होननाय जिनिसखौ मोन्दों होननानै जानला मोनला लोङो नालाय बेसोर बेमार जायो खिन्थु लिमिथेद बाहायनो रोंबा जौ होननाय जिन्सा देहानि जेबो खहा जाया खारन बेखौ लोंनांगौआनो जाहैबाय जानला मोनला थाइमाव लोंनो नाङा बा उदै खालियाव लोंनो नाङा होम खायसे खायसे मानसिफ्रा एरैबादि दङना बे जौखौ माने नागारनो हाया गावनि जिउनि लोगो खामानि निफ्राय देरसिन संसारनिफ्राय देरसिन साननानै मानि ओरैबादि मोजां मोननानै मानि सोरांबानो लोङो आरो बेफोरबायदि बाहायनायावनो मानि मानसिफ्रा बेमार जानो गोनां जायो बेराद बिफथआव गोग्लैनो गोनां जायो बा बेमार जानानै बिदिनो थाखा फैसा खारनाय बा मा होनो एरैनो गावनि देहा नस्थ' जानाय बेफोर बादिखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरखौ नुयोबा आङो जौखौ मालाबा मावला नामा होनानै आं सानो खिन्थु माखासे गुबुन मानसिफोरनि थाखाय नांगौ जायो सासेनि थाखायल' माबा नङा बांसिन मानसिया बाहायनो रोङा जों नुनाय खिनियाव ओ आदायानो बाहायनो रोङा आदाया रोंगौ आरो जौनि खामानिखौ